जैसे अब धान हो गएल धान ओन में धान का तो खेत तैयार करके बाद अगर बारिश हुआ नहीं हुआ तो फिर हम लोग ट्यूबबेल से पानी लेकर उसमें धान ओन रोपवाया रोपवाने के बाद तब फिर उसमें फिर खाद डाला खाद डालने के बाद तैयार हुआ तो फुर फुर जब पक गया तो उसको हम कटाई कराए कटाई करने के बाद तो उसको हमने पिटवाया पिटवा के तब उसको घर में ला कर तो फिर हमने बेचा उसको ब्लेकेंड में ले गए ब्लेकेंड में नहीं लिए बे भाव के भाव ले तब फिर हम और आगे हम ले जाएँ रास्ता ले जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा कहीं तो रास्ता फिर कई के तो रास्ता तो हमको ले जाना पड़ता है रास्ता तो मिले नही इसके बाद फिर गेहूँ के खेत आ गया गेहूँ के खेत में फलेवा दिया हमने फलेवा देकर जब पक गया खेत तो उसको मैं जोताई कराया जोताई करने के बाद वह फिर गेहूँ बोया गेहूँ बोने के बाद जब वह गया जम गया तैयार हो गया तो उसमें मैं पानी डाला पानी डालने के बाद जब पानी डालने के बाद जब खेत तैयार हो गया तब उसमें खाद डाला खाद डालने के बाद कुछ दिन के बाद जब फिर पानी के ज़रूरत पड़ा फिर हमने पानी डाला पानी डालने के बाद फिर खाद डाला खाद डालने के बाद जब तैयार हो गया पक गया तो फिर कटवाया धवाया धउलाने के बाद अनाज गेहूँ निकाल कर घर में धइ कर और कुछ अपने घर में खर्चा के लिए धइ कर बाकी हमने बेच दिया बेचे के लिए वह भी ना बे भाव के भाव बिके न बिके लइ जाकर पहले लाइन लगावे कर परे वहाँ पर लाइन लगवाने के बाद बिकाय कर तो बे भाव के भाव माँगे नाव तो नरम करम में बेचे हमने बेच कर तब फिर घर आए आए कहिले के बाद तो फिर यह आलू बो आलू बोया आलू बोले आलू के खेत तैयार करा आलू के खेत तैयार करके तो वह उसको आलू को रोपवाया टरटर से ट्रेक्टर से आलू रोप गया बस जम गया तो उसको हमने पानी से भरवाया पानी के भरने के बाद तो उसको जम गया तो फिर उसको कुरवाया कुरोले के बाद तब फिर उसको हमने फिर कुछ खाद दिया पानी दिया जब हो गया तैयार हो गया तो उसको खोदवाया खोदवा के आलू निकलवाया तो जितना निकला उतना निकला नहीं निकला नहीं निकला तो उसको हमने कुछ निकल गया तो कुछ गोदाम में रख दिया गोदाम में रखने के बाद घर पर रखा यह आप इसके अलावा फिर चना मर बोया चना का खेत तैयार कर के चना बोया चना बोने के बाद ओहो जम गया पक गया तो उसको कटवाया धोवाया रखवाया रख कर अपन घर में हमने फिर ऊख बोया ऊख बोने के बाद जब ऊख का खेत तैयार कर के जब खेत तैयार हो गया ऊख के खेत उसमें हमने ऊख के पंगवाया पंगवा के बोवाया बोवा के तो फिर जम गया उसको तो पानी दिया खाद दिया तब जाकर तैयार हुआ ऊख तब फिन कोल्हू में ले गया तो फिर तो ऊख तैयार हो गया तो कोल्हू में पेरवाया पेरवाने के बाद तो उसको अब वोहु कोल्हू में लाइन लगाने के परै साधन ना मिले रास्ता जगह ना मिले तो यहकुल तब यह अइसेंइ कुल कौल जा